हाँ जी मैं वहीं से बात कर रही हूँ मैनेजर बात कर रही हूँ मिल जाएगा ना कब चाहिए आपको अच्छा कितने लोग हैं ठीक है ना कर लें हाँ हाँ बिल्कुल सर आपकी आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही है आप थोड़ा में आकर बात कीजिए सर हमारे पास सब सभी प्रकार के अवेलेबल हैं आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा हाँ हाँ मिल जाएगा आप लोग कल सुबह आओंगे या कल शाम में आओगे अच्छा है ठीक है ना सर हमारी सुविधा बहुत अच्छी है अगर आपको और भी कुछ जानना हो तो आप पूछ सकते हो अभी ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम न हो नहीं नहीं हमारे यहाँ पर सब कुछ मिलता है खाना चाय नाश्ता लंच डिनर सबकी व्यवस्था है नहीं नहीं सर अलग से आएँगे रूम चार्ज अलग रहेगा और खाने पीने का चार्ज अलग रहेगा हाँ हाँ सब कुछ है स्विमिंग पूल है गार्डन है सर वह तो किसी किसी सीज़न में रहेता है अभी तो ऐसा कोई डिस्काउंट का है नहीं हाँ सर वह ऐसे कोई सीज़न में आए होंगे अभी तो वह डिस्काउंट का कुछ चला ही नहीं है सर एक हज़ार रुपये एक हज़ार रुपये पर नाइट एक हज़ार आपकी आवाज़ कट रही है एक हज़ार रुपये है सर हाँ मात्र एक हज़ार रुपये और खाना पीना सब कुछ अलग है हाँ नहीं सर थोड़ा कम कर रहेगा पच्चीस सौ में हो जाएगा आपका हाँ सर रूम में ए सी लगा हुआ हे फेन लगा हुआ है टी वी लगा हुआ है और आपको अगर एमर्जेंसी में कॉल करना हो हमारे किसी इस्टाफ़ को तो वहाँ पर टेलीफ़ोन भी अवेलेबल है सर हम लोग दे देंगे आपको

ठीक है ना अभी मिल जाएगा अभी ज़्यादा ऐसे सीजन नहीं चल रहा ना तो सब रूम खाली है आप देख लीजिएगा आपको जो भी पसंद आएगा आपको वह रूम दे दिया जाएगा ठीक है ना सर ठीक है सर थैंक यू